हाँ जी चावल कौनसा चावल लीजिएगा वही दो सौ रुपये करीब में चावल में तो कई चावल चावल तो हमारे पास बहुत क्वालिटी का है रईस है बुड्डा हो गया है अब क्या चीज़ के लिए चावल लीजियग बिरयानी के लिए जी लीजिएगा कि पुलाव के लिए लीजिएगा कि सिर्फ़ भात के लिए लीजिएगा एक एक आता है के क्या बोलते है कि इंडिया गेट भी आता है पुलाव के लिए इंडिया गेट भी आता है ठीक है हाँ चौबीस कैरेट भी पुलाव के लिए बेस्ट चावल है ठीक है रईस भी उपलब्ध हैं इंडिया गेट भी उपलब्ध है ठीक है और क्या बोलते है कि चौबीस कैरेट जो है वह भी उपलब्ध है ठीक है चौबीस कैरेट का ज़्यादा नहीं है मिनिमम एक सौ बीस रुपये के आस पास होगा

बारह अच्छा बारह चौदह पैकेट लेना है तो हो जाएगा आईएगा ना दुकान पे आएगा ना दुकान पर आईएगा ना तो आप दुकान पर आने के बाद देख लीजिएगा ठीक है यहाँ चावल कौनसा कौन होगा यानी कौन कौन सी क्वालिटी का चावल है ठीक है सबसे बेस्ट बोले तो बताए ना कि वैसे बेस्ट में तो यह लीजिए चौबीस कैरेट भी बेस्टे में आएगा इंडिया गेट भी बेस्टे में ही आएगा रईस रईस जो है रईस भी वह भी बेस्ट है ऐसे सबसे अच्छा सबसे अच्छा जो है ना आपको रईस रईस ही रहेगा हाँ तो

बढ़िया में बढ़िया क्वालिटी रईस में भी कई क्वालिटी आ रहा है ठीक है रईस भी रईस में भी दो क्वालिटी तीन क्वालिटी उसमें भी चावल आता है हाँ तो वह लीजिएगा तो आप रईस लीजिएगा तो दो तीनों क्वालिटी चेक कर लीजिएगा ठीक हैं तीन तीनों में से जो अगर आपको बेस्ट लगे वह ले लीजिएगा हाँ तो आ जाएगा कहे कि थोड़ी थोड़ी देर में हो सकता है तो हम भी निकाल सकते हैं काहे कि हमको मार्केटिंग करना है फिर चावल ही लाने जाना है ऑर्डर लगा देगा तब रईस चावल ला देंगे ठीक है ठीक है ठीक ठीक